हमरा परिवारमे सभसँ बड़का तऽ सभसँ हमरा पौधा लगाबऽमे बहुत मन होइए तेकरा बाद हमरा लड़कियोके बहुत मन लगैत छै पौधा लगाबऽ मे पौधा के जगह देखऽमे जे कोन जगह बढ़िआँ अइ जे ओतऽ हम पौधा लगायब पौधा के जगह देखैत छथिन जो बढ़िआँ बगीचा भेल बगीचामे लगाए अड़हुल फूलके पौधा भेल चाहे कनैल फूलके पौधा भेल किछु के पौधा भेल बढ़िआँ जगह देखि कऽ बगीचामे पौधा लगाए आयल आओर पौधेके साथ साथ जो ब बढ़िआँ फूल बुझायल ओ फूल लगाय आयल हमरा परिवारमे हमरा घर पतियोके बहुत पौधासँ सिनेह छनि हुनको मन होइत छनि जे बगीचा हम आइ ई फूल रोपितहुँ काल्हि ओ फूल रोपितहुँ मगर की करबै घर पर रहितथिन तऽ ओइसने लोककेँ गुजरा हुअ बला छै तऽ जाबैत रहैत छथिन ताबैत देखैत छथिन जहाँ जहाँ साफ कऽ देलहुँ माटि लाबि कऽ धऽ देलहुँ बढ़िआँ जगह छिल छालि देलहुँ घास तास रहल तऽ बगीचाके साफ कऽ देलहुँ आओर भेल हमर लड़कीके भेल ससुरेके भेल जिनको मन लगाबऽ के भेल पौधा ओ बगीचामे जाकऽ पौधा लगा अबैत छथिन ओहिके साथ हमसभ रहलहुँ कहियो पानि देलहुँ कहियो खाद देलहुँ ओमे जे यूरिआके जरूरत भेल यूरिआ खाद देलहुँ सभ देलहुँ आओर पौधाके विशेष रूपसे पौधाके बढ़ाबऽके कोशिश कयलहुँ पौधा बढ़ि गेल तऽ ओइ छौहनमे लोक कनिक जाकऽ बेसी लोक गर्मीके समय लोककेँ बहुत धूप रहल साथ रहल बसात तऽ लोक पौधाके नीचाँ जाकऽ लोक कनि बसि रहैए लोक फूल लोककेँ फूल बढ़िआँ रहैत छै लोक लऽ अबैए जाकऽ फूलके सुगन्ध लैए लोक फूल बगीचामे लोककेँ फूल रहैत छै तऽ लोककेँ नीक लगैत छै देखहोमे नीक लगैत छै आसपासके लोक ओकरा पूजो करऽ के लेल लऽ जाइत छै बाग बगीचामे फूल पर पौधा रहनाइ बहुत जरूरी रहैत छै आओर सभ तऽ आ जनिते छियै गाँव घरमे ओतेक लोककेँ साधन नहि रहैत छै करऽ के तऽजेहे साधन रहैत छै तऽ जे करऽ बला रहैत छै ओतबेमे लोक फूल रोपि लै यऽ कोइ फल रोपि लै यऽ जेकरा जे सुविधा भेल ओ रोपलक जगह देखि कऽ

हमरो केओ केओ गाछ बृच्छसँ सिनेह छै ओहो कोनो गाछ देखत इसकूलमे कोनो गाछ देखत कही बिकाइत मम्मी ई गाछ लगा लै छियौ लऽ आयत आओर लाबि कऽ ओ लगाए लेत रोपि लेत ओहिमे जाकऽ पानि दऽ आयत माटि दऽ या जेकरा जे चीजके ओहिमे जरूरत होयत ओहिके लऽ जाकऽ ओहिमे राखि आयत